جی نہیں ہمارے اسکول میں ہمارے مذہب کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے اور مذہب کا مطالعہ اسکول میں تو اکثر و بیشتر نہیں ہوتا ہے ہاں کچھ اسکول کچھ اسکول ایسے ہوتے ہیں جہاں اسکول کے نصاب میں اسلامیات بھی داخل ہوتی ہے تو اس طرح مذہب کا مطالعہ بھی ہو جاتا ہے اسی طرح میں بھی جس مدرسہ کی طالب علم تھا اور میں جہاں پڑھ رہا تھا وہ ادارہ ایک دینی ادارہ ہے وہاں پر مذہبی تعلیم مکمل طور پر دی جاتی ہے اور اس ادارہ کا جو نصاب ہے وہ خود اپنے آپ میں ایک مکمل مذہبی نصاب ہے جہاں ہمارے پیارے مذہب اسلام کی بنیادی تعلیم دی جاتی ہے یعنی قرآن و حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے اس لیے وہاں پر اپنے نصاب میں دینی مذہبی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں اور اس تعلیم نے بہت حد تک میرے نظریے کو تشکیل دینے میں اہم رول ادا کیا ہے ایک بہترین انسان بنانے میں مذہب کے مطالعہ کا اہم رول ہوتا ہے انسان مذہب کے مطالعے سے سیکھتا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے اور مذہب کے مطالعہ سے ہم بہت اہم اور زندگی کی ضروری باتیں سیکھ پاتے ہیں اور اسی طرح ہم ایک اچھے معاشرہ میں ایک اچھے انسان بن کر سامنے آتے ہیں اور معاشرہ سماج کی خدمت کرتے ہیں مشہور شعر ہے دل بدل جاتے ہیں تعلیم بدل جانے سے